ان کے درمیان کبھی کبھار غلط فہمیاں یا تہذیبی فرق کی وجہ سے تناؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے ایک تاریخی واقعہ جو مجھے یاد ہے وہ کمیونل دنگا تھا جو کچھ سال پہلے ہوا تھا اس کے بعد سے لوگ زیادہ حفاظت پسند ہو گئے ہیں اور اپنے بیچ میں اتنا ملنا جلنا کم کر دیا ہے یہ بات میری زندگی پر بھی اثر انداز ہوئی ہے کیونکہ بچپن میں جو آزادی اور ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا اب اس میں کمی آ گئی ہے